साइबर पुलिंग और सोशल मीडिया से हम सभी अवगत है साइबर पुलिंग में लोग अपमानजनक दूसरों को शब्द बोलते हैं उन्हें परेशान करते हैं उन्हें ब्लैकमेल करते हैं उन्हें धमकी देते हैं उत्पीड़ित करते हैं जबकि सोशल मीडिया में लोग उनके कहे गए शब्दों को उनको जान बूझकर परेशान करते हैं उनका उनकी इज़्ज़त खराब करते हैं यह मीडिया ट्रोलिंग कहलाती है इस प्रभाव इससे यह हमें लोगों को बहुत प्रभावित करता है इस मुद्दे से हमें इस प्रकार निपटना चाहिए कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को खोना नहीं चाहिए हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए इसके अंदर लोग जान बूझकर हमें परेशान करते हैं हमें इस प्रकार से अपने आप को खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है आत्मविश्वास नहीं खोना है सोशल मीडिया पर अभी तक हमारा मेरा ऐसा कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ है बस मैं यह देखती हूँ कि लोग एक दूसरे को किस प्रकार से परेशान करते हैं और आजकल ये आम बातें हो गई हैं तो हमें इस प्रकार से किसी को ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए